मेथाइ रोजाबनायाव गिबियै गोसो बोनाया जाहैदों जेब्ला टु थावजेन्ड टुथावजेन्ड एइट फार्स्ट टाइम जेब्ला आं एइट माइल्स मुभिखौ नुदों इट्स एन अवेस्टार्न मुभि अवेस्टार्न मुभि बेयो स' आर्टिस वास एमिनेम फ्राय गोबां आर्टिसानो दं इट्स ए रेप काइन्ड अफ मुभि सिनेमा बे सिनिमााव नुनो मोन्दों लाइक गाहाय थाखोनि मानसिफोरनि थाखायहाय ओरै इमिनेमा गावनि लाइफखौहाय अभारकाम खालामनानै फेसअफ खालामनो मोनसे गाहाय थाखोनिफ्राय बोरै गोजौ लेभेलनि आन्दारग्राउन्द लेभेलनि रेपजों माबानो हादों बेखौ नुदों आरो फ्राय ओरैनोब्लाबो मिउजिकाव आंहा उन्दैनिफ्रायनो लाभआव दं आंबो माने इन्ट्रेस्ट दं अब्बसे आं क्लासिकेल क्लसिकेल क्लास बायदिखौ आं लानो हायाखै एबा आंहा बिदिनि थाखाय पेरेन्ट्सनिफ्राय सापर्ट मोनाखै फाइनानसियेलि बेनो आरो मेथाइनि फारसे गोसो थुलुंगाखांहोनाया जाहैदों आंनि दानि जि आपकामिं सिंगार्स दानि मिउजिक सिस्टेम बे प्रग्रामफोर जेराव नुनो मोनो फ्राय गोबां गोबां गोबां थायावनो आथिखालाव मेथाइ रोजाबनायजों मेथाइ रोजाबनायजों गावनि मेथाइ रोजाबनाय बेफोरजोंबो मानसिया गावनि गाव गावनि लाइफखौ खुंगासिनो माखासे कम्पिटिसन्सफ्राव बाहागो लानानै गावनि हारि जाथि हारि जाथि आरो गोबां फ्राय माबायाव गावनि रेसपेक्ट लानो हादों जाथिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हादों बे आरो बेसिकेलि नायनो थाङोबाथ' गोबां आजिकालि श'स दं लाइक इन्दियान आइदल बेफोरबायदिआव बेफोरबायदियाव जे मानसिफ्रा पार्टिसिपेट खालामनानै गावबा गावनि खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदि प्लेटफर्मसिम गाहैनानै गावबा गावनि लाइफआव सेटेल जाहैदों लाइफ दानो हादों बेफोरबायदिआ माखासे बिथिङाव थुलुंगाखांहोदोंआरो आरो लोगोसे बेनोबाव माने दानि दानि माबायाव नुबाय जोंनियावबो लाइक गोबां बर' गथ'फ्राबो जेनेबा नेसनेल लेभेलफ्रावहाय गावबा गाव सिंगिं भइसखौ लानानै गावबा गाव आवासखौ लानानै माने कम्पिटिसन खालामहैनानै नाम खामायदों जेरै जोंनाव बावैसो सिगां टु थावजेन्ड टु थावजेन्ड फिफ्टिन सिक्सटिन ना सेभेनटिन आं एक्जाक्ट देटखौ मिथिला जोंनाव सासे बर' गथ' राइजिं स्टारावहाय गावनि आवासखौहाय मिथिसार होफुंनो हादों एबा नाम खामायनो हादों आरो बेल' नङा गोबांथा जोंनि बर'ल' नङा लाइक आंनि उन्दैनिफ्रायनो फल' आप खालामनाय नेहा काक्कारमोन बायदि बावैसो दाख्लैसो थांनाय रितु रिबा बिसोरबो गावसोरनि बिदि भइस मिउजिक गावसोरनि इन्ट्रेस्टखौ लानानै दा गावसोरनि लाइफखौहाय गावसोरनि लाइफखौहाय गावसोरनि सिंनि माबाजोंहाय माबानो हागासिनो आरो खुंगासिनो हागासिनो आरो खस्थ'बो खालामदों बेसोरो गावसोरनि प्रेक्टिसनि सायावनो निर्भर खालामो बयनिबो सायाबो दा बेफोरनो माखासे आंनि इन्सपिरेसना जाहैबाय बेनो दानि ओ प्रेजेन्ट जिफोरा जायफोरा बेफोरबायदि प्लेटफर्म थांनानै नाम खामायनो हादों आरो गावबा गाव गावबा गाव लाइफआवहाय मिउजिकनि थ्रुयैनो जेन'बा थां आवगायगासिनो दं आरो थांगासिनो दं खामायना फार्स्टआव सिगाङाव आंनि माबाया इमिनेम थाबाय आइदल सेकेनाव दङ दानि प्रेजेन्ट जायफोरखौ लानानै आङो इन्सपायार जायो आरो आंनिबो साननाया दा बेनो आंबो आंनि हानायखिनिखौ नाजायो प्रेक्टिस खालामो प्रेक्टिस खालामनाया बेनो आं क्लास ट्लास लाया आंहा बे जेन'बा आंना बेनो इन्ट्रेस्टनि थाखाय आङो सिंगिं खालामो बेहायनो जुदि बायसान्स मालाबा समाव आंबो सोरजोंबाफोर टाइम लानानै मोनसे जे समाव आं जाहैब्ला आं बेखौनो सानो आंनि लेभेल ट्राय बेस्ट खालामगोन आरो थैजासिमखौ आं सानो मिउजिक इस ए पार्ट अफ माइ लाइफ आंनि मोनसे पार्ट बियो मिउजिकखौ मोजांखौनो मोनो आङो मिउजिकजों थाबाय थानो माने ओरैनो आइदल फिल्माव गानदामो दा बेनो आंनि प्रेजेन्ट माबाफ्रा आंखौहाय थुलुंगा होदों आरो आं लुगैयो आं सानो आंनि साननायाव लाइक मिउजिक दा लाइफआव थानांगौ सामटाइम्स जेन'बा बबेबा टाइमफ्राव बेल'सै मिउजिक खोनासंबा जों आराम मोनो औ मिउजिकजों थानाया मोजां आंनि थाखाय मिउजिकखौ लानांगौ आरो एसेनोसै